मुंहिंजो हिकु मास्तर हुयो हिकु न चार टे मास्तरियाणियूं ऐं हिकु मास्तर मूंखे कॉलेज में मिलिया तमामु सुठा चारई हाणे पहिरों नालो थो ॿुधायांव काजल वद्रेया हो एॾी सुठी मेम आहे एॾी सुठी मास्तरियाणी आहे मूंखे हुन एॾो मस्तु कराए पढ़ाई करायांइ हू मूंखे ॿ ॿ कराईंदी हुई हिकु टेक्स ऐं हिकु सी ए ॿई जाम मस्तु कराईंदी हुई हा ऐं हुन सां गॾु मस्ती बि कंदा हुयासीं लेक्चर जे विच में फुल मस्ती हिकु वरी ॿी मेम आहे रीमा पंजवानी उहा रीमा पंजवानी मेम मूंखे हुन करायांइ एफ एम एफ एम मतिलबु फाइनेंसियल मैनेजमेंट हुन में हुन असांखे सम हुनमें संम्स हूंदा आहिनि संम्स हेॾा मस्तु संम्स ॿुधायांइ हेॾा मतिलबु वापसि ॾिसण जी ज़रूरत ई न पवंदी आहे बस हिकु दफ़ो हुन करायांइ असांखे वरी सिधो पेपर में लिखणो आहे ईअं एॾो मस्तु कराईंदी आहे हुनखां पोइ हिकु ॿी टीचर आहे उहा मूंखे थ्येरी कराईंदी आहे हू थ्येरी कीअं आहे न हिकु दफ़ो हुन कराए छॾियांइ मतिलबु असांजे हिकदमि मथे में अची वियो हुन जेके करायांइ वापसि न असां कॾहिं भुलजंदासीं जाम सवलो कंदी हुई असांखे उहो एग्ज़ाम्पल ॾींदी हुई सभु ॿुधाईंदी हुई हुन हिसाब में कीअं कर छा कर त असां मस्तु थी वेंदो हुयो एग्ज़ाम हिकदमि अहा हुनखां पोइ हिकु मास्तर ए वन मास्तर हो हू त एॾो सवलो कंदो असांजे लाइ एॾो सवलो कंदो हुयो ओब्जेटिव छा ईंदा उहे बि ॿुधाईंदो हुयो छा थ्येरी क्वोश्चन ईंदो हो कीअं सम ईंदा हा मतिलबु हिकु हर हिकु लेक्चर हुनजो जेको वेठो न मां हुनजी पंजाह सौ मां पंजानवे कॾहिं न वयूं ईअं पढ़ाईंदो आहे उहो हिकदमि जबरदस्त हुनजो नालो छा हुयो कैलाश तलरेजा असां हुनखे केटी सर चवंदा हुआसीं जाम तमामु तमामु मस्त सर आहे अॼु बि मूंखे मिलंदो आहे हेॾो मस्त सां ॻाल्हाईंदो आहे मूंसां हुनजे करे मां अॼु एॾो सक्सेसफुल माण्हू आहियां छा चवणो आहे इहे चारई मास्तरनि जे करे ऐं जेको हिकु मास्तर हुयो चइनीनि करे मां जाम जाम जाम सुठी जॻहि ते हाणे पहुतो आहियां अॼु अॻरि इहे न हुजनि आ न मां अलाए अॼु केॾांहुं हुजा हा मुंहिंजी तव्हां यकीन न कंदव ॿारहें दर्जे में सिर्फ़ु आउं सिर्फ़ु पंजहतरि टका आइ ऐं हाणे ग्रेजुएशन में पंजानवे वीह टकनि जो जम्प घणी वॾी ॻाल्हि थींदी आहे सभु कंहिंजे करे हिननि जे करे अॻरि उहे न हुजनि आहे न मां अॼु अलाए केॾांहुं हुजा हा हुननि मूंखे जाम सेखारियो जाम